हाँ मुझे और मेरे घरवालों को भी पालतू जानवर बहुत पसंद है मेरे घर में खरगोश बिल्ली कुत्ता जैसे आदि पालतू जानवर है मुझे कई सारे और भी पालतू जानवर पसंद हैं मुझे बहुत सारे पालतू जानवरों में चिड़िया भी पसंद है इसलिए मेरे घर पर एक तोता भी हमने पाल रखा है यदि पालतू जानवर घर में हो तो यदि आप घर में अकेले भी है तो आपको वो अकेला महसूस नहीं कराने देते वह आपके साथ पूरा दिन रहते हैं और आपके साथ खाते पीते और उठते बैठते हैं मेरे घर में सभी को खरगोश अत्यधिक प्रिय है और मुझे भी वह बहुत प्रिय है यदि मुझे और भी पालतू जानवर रखने का मौका मिले तो मैं एक छोटे से प्यारे से कुत्ते के बच्चे को पालना पसंद करूंगी क्योंकि कुत्ता बहुत ही अच्छा होता है वह हमारे साथ साथ हमारे घर कि भी रखवाली अच्छे से कर लेता है